ہیلو سر آپ سائبر کیفے سے بات کر رہے ہیں جی سر سر میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا تو میں اب اس کمپنی کو چھوڑ چکا ہوں اور مجھے جو ہے آر ٹی آئی فائل کرنا تھا تو اس کے لیے مجھے سر کیا کرنا پڑے گا مجھے کیونکہ پی ایف نکلوانا ہے جی پی ایف ڈاؤن پاس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے کروں گا او کے سر سر تو میں آدھار کارڈ اور ایک سال کا مطلب پی ایف پاس وہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا آپ کو اسٹیٹمنٹ دینا پڑے گا ٹھیک ہے میں اس کو آپ کو دے دوں گا اور آدھار کارڈ دے دوں گا تو ہو جائے گا نا سر او کے تو سر ایک کام کرتا ہوں میں آپ کے پاس ہی آ جاؤں گا اور پھر یہ کام کروا لوں گا آپ سے ہی ٹھیک ہے سر